हां जी ते हून जि'यां इत्थै सोआल ऐ कि तुस केह्ड़ी कंट्री च होर जाना चाह्गे ते क्यों ते जिन्ना मेरी गल्ल ऐ मैं जाना चाह्गा दुबेई जेह्ड़े मेरी पसंदीदा इक कंट्री ऐ दुबेई क्योंकि हून हाली च गै मेरे दोस्त बी काफी गेदे हे दुबेई ते मेरा भ्राऽ बी दुबेई कोल रौंह्दा ऐ दुबेई दे कोल इक जगह ऐ ओमान उत्थै रौंह्दा ऐ उत्थै कम्म करदा ऐ ते जिन्ना अ'ऊं सनाया मेरे दोस्त बी गेदे हे ते उ'ना ने जिन्ना उ'ना ने मेनू ओह्दे बारे च कंट्री दे बारे च सनाया जिन्नी उत्थै जेहो लेआ उत्थै दे लोक नै जेहो लेआ उत्थै सफाई साफ सुथरी जगह ऐ किन्नी अच्छी किन्नी अच्छी जगह किन्नी सेफ ऐ किन्ना उत्थै पुलस दी जिन्ना उ'नै मेनू सनाया कि उत्थै पुलस तक्कर दी उत्थै लोड़ निं ऐ ते जेह्ड़े उत्थै कुछ बी जेह्ड़े बी लोक न उत्थै ट्रैफिक पुलस बी हैनी ऐ उत्थै इक सबतो बड्डी गल्ल होई इन्नी हाई टैक सिटी ऐ इत्थै इन्नी उच्ची उच्चियां बिल्डिंगां उत्थै ते उन जिन्ना उन मिगी फोटो किन्नी अपनियां फोटोआं ते वीडियो बगैरा भेजियां उत्थै घुम्मदे फिरदे दियां काफी सुन्दर जगह काफी अच्छी जगह मैं ते कैह्ना कि सारें इक बारी जाना गै चाहिदा एहो लेई जगह च घुम्मन फिरन ते इक नमां इक एक्सपीरियंस होंदा बंदे नू ते उं'दियां फोटोआं बगैरा दिक्खियै मेनू अपना होआ कि इक बारी ते उत्थै जाना गै चाहिदा हून जि'यां मैं बी काफी जैदा उ'दे बारे च दुबेई कंट्री दे बारे च पता कीते दा ऐ कि उत्थै काफी अलग अलग भांति भांति दे लोक रौंह्दे उत्थै उत्थै दो सौ कंट्री कोलो बी जैदा दे लोक उत्थै इक जगह रौंह्दे ऐ ते कम्म करदे न उत्थै जे ते साढ़ी जेह्ड़ी कंट्री ऐ उत्थै दा साढ़ी जेह्ड़ी कंट्री दी करैंसी ऐ ओब् बी उत्थै काफी उत्थै दी कंट्री करेंसी जेह्ड़ी ऐ ओह् बी उत्थै काफी जैदा ऐ इक रपेआ इत्थै इंडिया दा उत्थै बीह् रपेऽ ऐ उत्थै दुबेई दा इक रपेआ इत्थै बीह् रपेऽ मनोंदा ऐ ते किन्नी अमीर काफी इंडिया कोला काफी अमीर कंट्री ऐ काफी हाई टैक कंट्री उत्थै काफी जैदा अच्छी अच्छी जेह्ड़ी टेक्नोलाजियां ऐं काफी बड्डी बड्डी बिल्डिंगां ते मेरे दोस्त बी सनाये केह् हे कि जेह्ड़े उ'ना उत्थै ओह् ऐ सोने दा जेह्ड़ा उत्थै काफी अच्छा बपार ऐ जि'यां इत्थै लोकां ने बाह्र दकाना दे बाह्र साढ़े इत्थै कपड़े बगैरा टंगे दे होंदे उ'नें सोने बी सोने दे हार शार टंगे दे होंदे उत्थै बाह्र ते ओहो गै मतलब इक काफी इक सिक्योर जगह ऐ काफी इक मतलब सुरखत जगह ऐ ओह् ओह् पुलस बगैरा दी बी जरूरत नि पैंदी ऐ ते जिन्ना हून सोने बगैरा ते ज्वैलरी बगैरा दे बारे च सनाया उत्थै मन्नेया जंदा इक वर्ल्ड लार्जेस्ट रिंग ऐ उत्थै डायमंड दी ते सोने दी रिंग ऐ ते उत्थै डायमंड दा बी काफी अच्छा बपार ऐ उत्थै काफी सुन्दर जगह मतलब उत्थै दुबेई दे अग्गें पिच्छें बी जेह्ड़े निक्के मोटे निक्के मोटे जेह्ड़े आइलैंड ऐ टापू ऐ ते ओह् बी काफी सुन्दर न ते उत्थै इक सबतो जेह्ड़ी दुबेई सबतो फेमस चीज ऐ बुर्ज खलीफा ओह् बी घुम्मन जाना इक मतलब कि बड़ी अच्छा एक्सपीरियंस ऐ उत्थै दी जेह्ड़ी लिफ्टां बी ऐं ओह् बी काफी हाई टैक ऐ मतलब ते काफी तेज तेज मतलब काफी अच्छी जगह काफी साफ सुथरी जगह ऐ ते इक नां इक बारी ते उत्थै जाना चाहिदा मतलब सारें गी जाना चाहिदा इक नां इक बारी